जैसे मेरे घर में मेरे बच्चे बीमार हैं बुख़ार है उसको तो उसके लिए जो हैं खिचड़ी बनाएंगे खिच मूंग बज़ार से लाएंगे मूंग ला कर उसमें पानी डालेंगे कुकर में और जब कूकर में मूंग डालेंगे नमक डालेंगे उसको पानी डालेंगे उसमें जो है डाल के उसको उबलेंगे ब जब बन जाएगा तो बच्चे को खिलाएंगे और अस्पताल गई दवा लाई तो यही लाना हैं हम को और बुख़ार हो बुख़ार हो तो उसमें जो है कि चावल नहीं खिलाएंगे चावल में जैसे कि उसको हरी सब्ज़ी लाएंगे पालक हुआ सोया सोया हुआ और टमाटर हुआ ये ये सब बुख़ार में खिलाएंगे और जैसे कि दूध हुआ दूध दूध भी देंगे और उसके लिए दाल का पानी भी देंगे डिलवरी और जैसे डिलवरी हुआ तो डिलवरी में उसको बहुत दर्द है तो क्या उसके लिए करेंगे जैसे कि चाय बनाएंगे उसको डिलवरी में चाय जैसे कि चाय ले आई चीनी ले आई चाय बनाई चाय बना के उसमें जो है थोड़ा सा घी डाली घी डाल के देंगे तो बच्चा जल्दी होता है इस लिए उसको चाय बना के वही ज़्यादा पिलाया जाता है और डिलवरी के बाद उसको जो है जैसे कि डिलवरी होना होता है तो उसको हरी सब्ज़ी भी देते हैं हरी सब्ज़ी ज़्यादा दिया जाता है और जैसे दाल का पानी हुआ तो उसमें भी घी डालेंगे और यही सब देना है और डिलवरी के बाद भी उसका अच्छा सा पालन पोषण देखना है और उसको जब घर ले आएंगे तो फिर भी उसको ध्यान देंगे कि जैसे ज़्यादा उसको पानी ना पिलाने पाए उसको दाल का पानी दें उसको दूध और घी दाल साग सब्ज़ी यही सब देना है चावल नहीं देना है और जितना अच्छा उसका भोजन रहेगा उतना ही उसका स्वास्थी सही रहेगा